हमारे घर में रामायण का किताब है जिसे हम सब पढ़ते हैं और माता रानी का भी आरती भी करते हैं भजन भी करते हैं सब लोग साथ में माता रानी का कीर्तन भी करते हैं सबके साथ में हमें अच्छा लगता है हम लोग बहुत पूजा करते हैं रामायण भी करते हैं और रामायण पढ़ते हैं सबके साथ में बैठकर रामायण पढ़ पढ़ने में हम सबको बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में रामायण पढ़कर बहुत अच्छा लगता है आरती भी करते हैं आरती करने में हम सबको अच्छा लगता है पूजा भी करते हैं आराधना भी करते हैं आरती भी करते हैं माता रानी का गणेश भगवान का पार्वती के शंकर भगवान का सबके आरती करते हैं और रामायण भी पढ़ते हैं रामायण भी देखते हैं टी बी में मोबाइल में भी सब लोग के साथ परिवार वालों के साथ रामायण भी देखते हैं यह सबके साथ रामायण भी कहे पढ़ते हैं सबके साथ में सबके साथ मन्दिर में आरती भी करते हैं पूजा भी करते हैं सब लोग के साथ में पूजा अर्चना भी करते हैं सबके साथ में रामायण भी पढ़ते हैं सभी लोग साथ में रामायण गाते हैं सब लोग और देखते भी हैं सभी लोग सब लोग को बहुत अच्छा लगता है रामायण पढ़ने में सब लोग के साथ में पढ़ो तो और अच्छा लगता है रामायण देखने में भी अच्छा लगता है सभी के साथ में रामायण पढ़ें तो और अच्छा लगता है